जी प्रणाम पंडित जी जी कृपया कर देहौं मंदिर पर हम आइल छौं मंदिर में आये हुए हैं जी जी मंदिर में आये हुए थे सर दर्शन हुआ बाबा का वहाँ पर और मन कृतार्थ हो गया आत्मा कृतार्थ हो गया लेकिन जीवन में समस्या इतना है कि समस्या से मतलब उलझ चुके हैं और समस्या बड़ी बहुत बड़ी है पंडित जी कृपया कीजिए कुछ निदान निकालिए समस्या हमेशा क्या कहें समाधान समस्ये समस्या है और घर बना रहे हैं घर दक्षिण तरफ जो है परेशान कर रहा है गाँव के लोग का रास्ता काहे नहीं छोड़े रास्ता छोड़ दिए उसके बाद भी कहता है जमीन मकान नहीं देंगे इ समस्या हो उ समस्या होगा परेशान परेशान हो गए विद्यार्थी पढ़ाते हैं उ पैसा उसमें नहीं देता है पैसा मान लिजिए मान मांगने आएगा तो कैसे मतलब काम होगा कुछ उपाय बताइए ताकि मेरा कल्याण हो सके परिवार सुखी से जीवन बिताएँ पूजा क्या व्यवस्था करना पड़ेगा

जी जी

किस दी किस दिन करना है पंडीत जी पूजा किस दिन होगी सोमवार को गंगा स्नान करके आएंगे न पत्नी के साथ कर लेंगे पत्नी को साथ कर लेंगे ये बाल बच्चा जो है का खर्चा खर्चा की लेब

जी हम लोग कौन सा कपड़ा पहन कर आएंगे

और पत्नी कपड़ा बच्चा कपड़ा कपड़ा नया होना चाहिए क्या जी पर प्रणाम